आङो बेरायनो मोजां मोनो मानासाव मानासाव जोङो आगोल थांखांबायना माने मानासा जोंनि जोंनि खाथि जायो आरो मानासा जों मानासाव बेरायहैखांबाय माने बेयाव जों मानासाव थांनानै दैफोरा जा मोजांना मानासनि दैफोरा ओमफ्राय आरो जोङो इदिनो गान्दा मैदेर बायदिसिना अनेख जुन्थ्रु नुयो आरो जोङो बेखौ जोङो नुनानै गोजोनो आरो जोङो आङो सम सम जोंना माने खाथि खालायाव इदि सख बाजारफोर गैया नालाय जोङो दा बै सिमला सिमला बाजार दं आरो सिमला बाजारावबो थांनो मोजां मोनो जों सम सम बेरायहैयो इदि नांगौ खिनिखो जोङो बायनानै लायो गस्ला बायदिसिना आरो जानाय लोंनाय मैगं थाइगं बायदिसिना जों बाजार खालामो सिमलायावबो मानासावथ' बहुद मोजां मोनो जों बेरायनो थांखांबाय खननैसो जाबाय मानासाव थांनाया थेवबो थांबाय थानो लुबैयो आरो मोजांनि थाखायनो